हेल' हेल' अ दे बुं दे बुं दे दे बुं

ओइ बिदिनो नैलै पेसेन्जार एसे माबानायखाय लेट जादों थारमाने लामा सामायाबो बुहुद बेखार जाबायना ओंखायनो लासै सालायनो गोनां जायो मोनहैगोन दे मोनहैगोन मोनहैसिगोन औ दे सहैगोन सहैगोन सिन्था खालाम नाङा सहैगोन थारमाने बासनि माबाया लिक जादोंमोन पाम्पसार जादोंमोन बेवहाय एसे लेट जादों एसे टाइम नांबावगोन बानायगासिनो दङ

गारिया पाम्पसार जानायखाय एसे लेट जादों सहैगोन टाइम मथेनो हदाय बोथ' एखे टाइमआवनो थांबाय थायोमोन जागोन दे जागोन सहैगोन गारिया पाम्पसार जानायखाय मेकानिकेलि प्रब्लेम जादोंमोन एसे नै दा जाबाय सहैसिगोन औ औ जागोन जागोन दिनैल'सो लेट जादों पाम्पसार जानायखाय गारिया एसे प्रब्लेममोन दे हा ओइ सफैबाय नै उदालगुरि सफैबाय

अ दे दे दे दे दे सहैसिगोन दे अ ओइ लामा गाज्रिना लामा गाज्रिखाय इदि सालायनो गोनां जादों औ जागोन दे जागोन जागोन सालायदों आरो गोबां स्पिड ब्रेकार दङ गोबां गोबां स्पिड ब्रेकारावहा स्पिड सालायनो हायाना अ दे सालायगासिनो दे सालायगासिनो सहैसिगोन नोंथाङा दसे नेबाय थाब्लानो जाबाय दे अ अ अ